میرے کھانے بنانے کا نفیس جو ہے جس ترکیب کا میں سب سے زیادہ استعمال کرتا ہوں کہ جب میں کھانا بناتا ہوں تو الگ الگ طریقے کی ڈشیز بناتا ہوں تو اس میں میں یہ دیہان رکھتا ہوں کہ کھانا جو ہے ایک ذائقےدار ہونا چاہیے کہ جب اگر میں کوشت بنا رہا ہوں تو گوشت گلا ہوا ہونا چہیے ایسا کہ اس کو ہاتھ انگلیوں سے ہی توڑا جا سکے اور دوسرا جب میں کوئی چیز فرائی کر رہا ہوں تو پوری طرح فرائی ہونی چاہیے سبزی میں نمک ہونا چاہیے پلس میں اس میں ایک اچھی سی خوشبو آنی چاہیے جس سے کہ کھانے میں اور اچھا لگے